बावैसो सिगां आङो सुविगि निफ्राय मोनसे पिज्जा अर्दार खालामदोंमोन जानो थाखाय बिथांमोननि सार्भिस नि सोमोन्दै आङो इसे फिडबेक होनो सानदों बिथांमोननि जाग्रा आदारनि गुना थिगआनो बिथांमोना मोजां आदारखौनो बिथांमोना लाबोनानै होफैयो आरो बिथांमोननि सार्भिस खौ थिगआनो बुंनो हायो नाथाय सम सम बिथांमोना डिलिभारि आवहाय लेट खालामो मानो होनोब्ला बिथांमोना जानो हागौ गोबां ट्राफिक फोराव बिथांमोना थानो गोनां जायो बेनिखायनो सम सम आङो जमेट' निफ्रायबो अर्दार खालामनाय जायो जमेट' आवहाय सम सम साबसिन मोनो माबानिख्रुइ सुविगि निफ्राय बिथांमोना डिलिभारि खौ थाबनो बिथांमोना होफैयो आरो बिथांमोननि आदारनि बिबाङाबो मोजां नाथाय बेयावहाय एसे दामआ एसे बांसिन जायो मानोना बिथांमोना

रेस्टुरेन्ट फोरावहाय बिथांमोना कन्टेक्ट खालामो जानो हागौ जायनि गेजेरजों थाबनो बिथांमोना बे अर्दार खौहाय होफैनो हायो सुविगि आ जानो हागौ बिथांमोना एसेल' रेस्टुरेन्ट जों बिथांमोना कानेक्ट दङ बेनिखायनो बिथांमोना एसे लेट जानानैहाय होफैयो बेनोसै बे सुविगि आरो जमेट' नि गेजेराव फिडबेक आ